हमरो बचपन रऽ कुछो नीक याद नीक याद नीक याद हाँ छै एगो मतलब कि बचपनमे जे हमनी खेलै लए जाइल ने छलियै नुका चोर तऽ राति तक खेलते रहलियै ओकर बाद कोइ मतलब कुछो देल जाइले कोइ कुछो देल जाइल छलै ने तऽ मतलब कुछो देल जाइले बस मने रात होलै बस हमनी अपनो घर चलि अयलियै खोजिते रहलै मतलब देरी राति तक खोजिते रहलै खोजिते रहिलै ओकरो बाद ओ अगटा गाछ लेकिन जेना कोइ जाइले तऽ मने घर भगि जाइल रहियै तऽ यही नहि आबसँ आरो मतलब बचपनमे तऽ मने पढ़ै लए जाइ रहियै मतलब कोइ इसकुल ही मे मतलब गवर्नमेन्ट इसकुल मतलब एतनो छूट देने छलै अखनी तऽ थोड़ा टाइट भी हय तखनि तऽ पूरा छूट दैले मतलब सुबह जे जाइ रहियै दस बजे मतलब अटेन्डेस भेलऽ आरो मने इसकुलसँ भागि कऽ नदी नहाइ लए जाइ रहलियै मतलब बहुते ढ़ेरी आदमी मतलब हमरो जे दोस्त रहै छलै ने सभे नदी नहाइ लए पूरा पूरा इन्टरेस्ट रखै लए नदी नहाय लए मतलब पूरा जाइए जाइए एकदम पूरा नहाय लअ लगभग तीन चारि घण्टा नहाय लियै ओकरा बाद फेरो इसकुल आबै रहैए फेरो बस्ता लअ चटाइ लियै फेरो मम्मी गेलौ तऽ मतलब पुछैले कहाँ सँ एलै तऽ इसकुलमे पढ़ि कऽ एलौ छी फेर उ समय एलै तऽ नदिए नहाय लए जाइ रहियै ओकरो बाद खेलहुँ लए जाइ रहियै मतलब बच हम मतलब बचपने अच्छा झूठौ बचपनमे ने खेलै लअ जाइ रहियै ने हमरो घरो रऽ बगलोमे बस नदी हय नदिएमे पूरा खेलै रहियै आरो नदी नहाय तऽ रोजे गर्मी दिनो पूरा रोजे नहाय लियै नदी मतलब जखनि मन करै लए तखनि नदी नहाय नहाय लऽ चलि जाइ रहियै आओर हमेशा पानि रहिते लगिते नहि कि ओ बालू टैक्टर उक्टर चलै रहै पूरा पानि तानि रहितै तै लेल तऽ पूरा नहाइए पूरा तऽ मतलब आओर नहि मतलब आओर जे बच्चा रहियै खालिये नदिए नहाना रहै आरो एक दूगो छै मतलब ककरो शादी हय शादी ब्याह होलै तऽ ओकरोमे मतलब मतलब शैतानी कर करना अगर जौ गाड़ी एलै तऽ बस डी जे जे रुकि कऽ ने बजाले तऽ ओकरा पञ्चर करि देलियै यही ने बचपन रहै याद मतलब हमरो बचपन रहै बहुत मस्त मतलब ढ़ेरी इन्जॉय करलियै लेकिन अखनि अभी ओते इन्जॉय नहि करै पड़ै छै बचपनोमे तऽ मतलब ओ बत्तीके ठोकि कऽ बस डी जे आगू रऽ दै देलियै बस एकै लए एकैहि जगह पञ्चर हो जालै बस बजाबऽ लगै एहिठुना एतऽ बजाइले डी जे एतऽ बजाइले डी जे कि मतलब पूरा डी जे मिन्टो बजाबै लगलै बस महिंठो पूरा ढ़ेरी देर तक डान्स करि लेलियै मानो अय लेल तऽ पञ्चर बनेलै तकर बाद डी जे लग जाइ ले आओर ओकर बाद फेरो हमरा नइ तऽ आरो देरी लए कनि एकदम आओर बचपनमे गेमो खेलैलेल फ्री फात कतबो गेम पूरा खेललियै मने मतलब पूरा हमेशा मोबाइलोमे मोबाइलो रऽ आदत भए गेलै फेरो छोड़ाबै लऽ क्रिकेट खेलै लअ जाबऽ लगलियै तऽ मोबाइलो रऽ आदत छुइटे गेलै भोलि तोली बौल खेलैल जाबे लगलियै तऽ आदत छुटि गेलै लेकिन बच्चा तऽ बच्चामे मतलब खेलैके पूरा लिखाले कऽ लेलियै पर ठोल जे पढ़ै लए बाकी बाद तऽ दिनभर खेलनाए ओकरा बाद फेर इसकुलमे जाउमे दिनभर खेलते एलियै ढ़ेरी आदमी सब भी खेलतौ रहले आरो मतलब हम हमरो क्लासोमे एगो लड़का लए दोस सब घुमतो ओकरे सबमे हमेशा लए रहियै हम अपना गाँवमे तऽ ओते आदमी तऽ नहि रहै जे हम दोसरे गाँवमे सँ लड़का सब ले रहियै तऽ पूरा इन्जॉय करलियै